बोलीवुड ने भारत में हर जगह फ़ेसन के रुझानों को काफ़ी प्रभावित किया है ओर ऐसी कई सारी फ़िल्में भी है जिनसे लोग काफ़ी प्रभावित हुएँ हैं उनके केरेक्टर उनके कई उन फ़िल्मों के कई सारे कैरैक्टर्ज़ भी हैं अगर किसी एक की बात करें तो वो है अमिताभ बच्चन की सबसे प्राचीन या सबसे ओल्ड मूवी जो कि है याराना जिसमें उन्होंने एक जो बेल बोटम टाइप की पेंट आती है उसको पहन कर शो किया था जिसे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने उस टाइप की जो पेंट हे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में आई थी और और अगर बात करे अलग अलग कैरैक्टर्ज़ के और या फिर हीरो हीरोइंज़ की तो उनके जो हेयर इस्टाइल होते हैं उनसे आज कल के बच्चे या गलसुन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं उनके हेयर इस्टाइल को उनके हेयर इस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल के लोग और एवं उस टाइप की हेयर इस्टाइल कराते हैं उस टाइप के बाल रखते हें कैसे क्या होने चाहिए उस टाइप की ड्रेस कोट हो गया पेंट हो गई उनके उनकी तरह के सूज़ हो गए जो कि वो उनकी मूवी में या डेली लाइफ़ में पहनते करते हैं ये आजकल के लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है पर नहीं मैंने तो किसी भी फ़िल्मों को देखकर वैसी ही ड्रेस बनाने की बनवाने की कभी कोशिश भी नहीं की और मुझे उस टाइप की ड्रेस हो गई उस टाइप की हेयर इस्टाइल्ज़ हो गईं सूज़ पेंट सर्ट किसी में भी एक परसेंट भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जैसा कि जनरली आजकल के बच्चों को होता है